औ हेल्ल'

औ औ

नों गेलेनो गोसो दंथारो आरो ना आस्सा क्लाब दंना बेयावथ' नों इसे लिंक लानो हागोन बेंटलनियाव दं ओमफ्राय ओरै साइ दं क'क्राझारआव बेफोराव नों इसे खबर लानो हागोन

औ औ औ औ औ औ साइआवथ' फेसिलिटिफ्रा जोबोद मोजां औ कचिंफ्राबो जोबोद मोजां कचिं लानो हागोन नोङो बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामगोन स्टार्ट जागोन आरो नर्थ इस्त गेलेनो हागोन नों डिस्ट्रिक्ट लेभेल ओमफ्राय स्टेट लेभेल गेलेलांनो हागोन नों बिदिनो दाख्लैसो जानानै थांबाय दुरान्ड काप आरो आइ एस एल जानोसैयानो नै नों आस्सा दे दे